ہم دوڑوں پہ جاتے ہیں ہم کو بہت پسند ہے گھومنا یا گھر میں بھی رہتے ہیں تو سام صبح گھوم گھومنے جاتے ہیں باہر یا پھر چھٹی رہتا ہے تو جاتے ہیں باہر ساپنگ کرنے یا پھر گھومنے کہیں بھی جاتے ہیں اگر چھٹی نہیں رہتا ہے پھر بھی شام میں لکلتے ہیں یا صبح میں پھر کپڑا اپڑا لینے جاتے ہیں شاپنگ کرنے کہیں بھی پھر اس کے بعد پھر کھانے پینے مستی کرنے کہیں بھی جاتے ہیں اپنے فرینڈ لوگ کے ساتھ پھر اس کے بعد کہیں اگر چھٹی ہوتا ہے بہت زیادہ چھٹی ہوتا ہے تو کہیں پٹنہ جاتے ہیں گھومنے وہاں چریا گھڑ یا بہت سارا کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر اس کے بعد چریا گھر میں بہت سارا چیز دیکھتے ہیں پھر پھر جو ہے نا وہاں پہ جو ہے نا میرا بھائی رہتا ہے وہاں گھومنے جاتے ہیں بھائی کے ساتھ بھائی کے گھر جاتے ہیں پھر میری ممی جاتی ہے میری ساتھ میں میرے بھائی جاتے ہیں بہت لوگ جاتے ہیں میری فرینڈ بھی جاتی ہے پھر میرے ہسبینڈ بھی جاتے ہیں میری بچی بھی جاتی ہے ایک وہاں جو ہے نا پھر بہت مزہ آتا ہے پھر اس کے بعد کھاتے ہیں پھر اس کے بعد زیادہ دن ہو جاتا ہے تو پھر آتے ہیں پھر یہاں آ کے پھر پھر کام ہوتا ہے پھر پھر اس کے بعد آپ چھٹی ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد کشمیر بھی جاتے ہیں وہاں وہاں ہر وہاں ہر سال ٹھنڈی میں کشمیر جاتے ہیں پھر جو ہے نا برف کے ساتھ کھیلتے ہیں بہت مزہ آتا ہے مستی کرتے ہیں پھر پھر جو ہے نا کھاتے ہیں پیتے ہیں بہت مزہ آتا ہے